हाणे मां वेझिराईअ में हिकु टीवी वरिती आहे सठि इंच उहा जाम सुठी आहे सुठा सभु ॾिसण था अचनि कलर वलर सभु थधा आहिनि सुठा ऐं रिमोट में जेको बि चवंदी आहियां उहो साम्हूं अची वेंदो आहे ऐं जाम सुठी तरीक़े सां थी हले कलर बि ॾाढा थधा आहिनि मूंखे जाम दिलि सां वणे थी पई